नमस्ते आप टाइम से स्कूल क्यों नहीं आते हैं ना तो टाइम से घन्टी लगाते हैं ना तो टाइम से झाड़ू लगाते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा फिर स्कूल का

ऐसे होता है बोलिए वो बात ठीक है लेकिन आपको टाइम से स्कूल में आना चाहिए उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए उसके बाद न तो आप टाइम से क्या बोलते हैं क्लास में हम क्लास में खड़े रहते हैं आप ना तो टाइम से चॉक पहुँचाते हैं ना तो रजिस्टर पहुँचाते हैं ऐसे थोड़ी होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आपकी शिकायत प्रिन्सिपल सर से करके फिर आपको कॉलेज़ से निकलवाना पड़ जाएगा कौन सा ऐसा काम आ गया था बताएँगे तो कब तक फ्री होंगे कुछ बताएँ कोई डेट क्लियर है कि ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं अब आप जो है देखिए आपको हम बता रहे हैं आप टाइम से स्कूल आइए ठीक है उसके बाद स्कूल में झाड़ू लगाइए उसके बाद बेल लगाइए उसके बाद बच्चों को गाइड करिए कि प्रेयर होने वाला है उसके बाद सब क्लास में जब क्लास का टाइम हो जाए तो क्लास में देख लीजिए चॉक रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है अगर नहीं रखा हुआ है तो हर एक क्लास में चॉक रखिए और हर एक क्लास में रजिस्टर रखिए ताकि टीचर को दौड़ना न पड़े अगर टीचर दौड़ेंगे परेशान होंगे उनको गुस्सा आएगा तो आपकी शिकायत सर से ही करेंगे प्रिन्सिपल सर से ही करेंगे समझ रहे हैं ना बात को चलिए फिर क्या बोलते हैं तो अभी तबीयत पानी ठीक है ना आपकी तो कब से आ रहे हैं फिर स्कूल बताइए दो दिन में आ दो दिन में आ जाएँ उसके बाद से उसका लेट नहीं होगा ना दो दिन से ज़्यादा नहीं होगा पक्का है ना हाँ लास्ट वार्निन्ग इसको समझ लीजिए लास्ट वार्निन्ग है आपके लिए वरना आपकी कम्प्लेन हमको प्रिन्सिपल सर से करके आपको रिज़ाइन दिलवा देंगे हम ठीक है लास्ट वार्निन्ग है यह इसको आप समझ लीजिएगा हम आपको अच्छे से प्यार से समझा रहे हैं क्योंकि आप हमारे कॉलेज़ के बहुत सीनियर प्यून हैं ठीक है आप बहुत रेस्पेक्टफुल प्यून हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं और बाकी घर में सब बढ़ियाँ बट इसको याद रखिएगा जो हमने आपको बताया है ठीक ठीक